हॅलो हांवें तुमची कॅब बूक केल्ली आनी तुमी म्हाका हांगा सवा बारांक पावता म्हणलें आतां पयत जाल्यार टायम साडे बारा जालात कितें प्रोब्लेम आसा कित्याक पावले ना आजून म्हाका आनीक एक हांगच्यान वोचोन म्हजे भुरग्याक स्कुलांतल्यान कलेक्ट करपाक जाय आनी मुखाल्लीं कामां आसात म्हाका तुमी जात जाल्यार आनी कोण तरी बेग्गीन एक पांच धा मिण्टांनी एरेंज करात नाजाल्यार हांव दुसरे कडेन कॅब धरतां आनी मुखार वतां